शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकताएँ होती हैं जैसा कि वाइट बोर्ड मार्कर बेंच डेक्स टेबल फैन और एक अच्छा सा रूम जो कि हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं होते थे पहले स्कूलों लेकिन अब जो है वो हो गए हैं अच्छे से हमारे सरकारी स्कूल भी अच्छे से उनकी मरम्मत हो गई है सब में पंखे कूलर डेस्क बेंच अब तो सब में आ गए हैं लेकिन पहले के जो स्कूल होते थे उन में जो है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था चौक से लिखा जाता था अगर हम किसी भी चीज पर अगर ब्लैक बोर्ड पर हम चौक से लिख दिए अगर उसको मिटाएँ तो बहुत ही भद्दा लगता था और अगर हम दोबारा हम उस पे लिखें तो कोई भी अच्छा हमें सही से नहीं दिखाई देता था इस वजह से शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी पढ़ाने में और वो सही से नहीं पढ़ा पाते थे और पहले के जमाने में जो होते थे वो हमें स्कूलों में वो चटाइयों पर बिछा के या बोड़ों पर बैठा के जो है और चटाइयों और बोड़ो पर हमें बैठा के पढ़ाया जाता था जो कि हमें बहुत ही खराब लगता था और टीचरों को बहुत ही परेशानी होती थी कि बैठा के बच्चों को पढ़ाने में क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ मुण्डी उठा के देखने पड़ती थी तो बहुत ही हमें परेशानी होती थी और टीचरों को भी परेशानी होती थी क्योंकि वहाँ पर पंखे नहीं होते थे बहुत ही गर्मी लगती थी बच्चों को भी गर्मी लगती थी और उन्हें चौक से लिखना पड़ता था चौक जो है हाथ में ही चिपक जाता था बहुत ही ज़्यादा और दिक्कत होती थी टीचरों को पढ़ाने में और अगर हम किसी भी चीज़ पे चौक से लिख दें तो वो मिटता तो था लेकिन वो उसके कुछ अंश जो है उस पे रह जाते थे और सही से कोई दूसरा अक्षर सही से दिखता भी नहीं था इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी लेकिन अब के जमाने में जो कि वाइट बोर्ड आ चुका है अगर हम ब्लैक मार्कर मार्कर से लिखेंगे तो उसको बाद में मिटा भी सकते हैं और वाइट पोर्ट पे ब्लैक मार्कर लिखने से बहुत ही अच्छे से दिखाई देता था और वो अच्छे से साफ़ भी हो जाता था और इस को हम फिर से यूज कर सकते थे उस पे कोई भी जो है बैटरी का जो है कॉइल वैसा रगड़ने का वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे जैसे रगड़ते थे उसको साफ करने के लिए साफ सुथरा करने के लिए अच्छे से दिखाने के लिए हमें कॉइल का ला जो है कॉइल लगाना पड़ता था उसको पानी में भिगो के लेकिन वो ये चीज़ें हैं वो अब इस वाइट बोर्ड में नहीं रहेंगे कि वाइट बोर्ड में हम जो हैं अच्छे से मिटा सकते थे वो वाइड बोर्ड जो है प्लाई के बना होता था उस पे वाइट कलर का एक बो प्लाई लगा रहता था और उस पे हम ब्लैक मार्कर से लिखते थे तो उसको हम बाद में मिटा भी सकते हैं वो मिटाने में भी बहुत ही अच्छे से मिट भी जाता था इसलिए टीचरों को पहले पढ़ाने में बहुत परेशानी होती थी लेकिन वह परेशानी अब नहीं रही और अगर हम और आधुनिक के जीवन की बात करें तो अब आ चुका है डिजिटल बोर्ड डिजिटल बोर्ड से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जो लाइट से चलती है और उससे पढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आता है लेकिन डिजिटल बोर्ड अभी गाँव तक नहीं आया है वो शहर तक ही सीमित है इसलिए अभी जो भी है वाइट बोर्ड है उससे भी बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं और वाइट बोर्ड में जो भी लिखे हैं वो बाद अच्छे से मिटा भी सकते हैं टीचरों को पढ़ाने में बहुत ही दिक्कत पहले होती थी लेकिन वह दिक्कत अब नहीं रही है